हैल्लो नमस्ते मैम मैम में सुनील बोल्ला नां में जम्मू आए दा ते मिगी सनाया कि में जम्मू आगा तुं'दे कन्नै कांटैक्ट करी लैग कि तुस मिगी गाइड करगे थोह्ड़ा कि जम्मू केह्ड़ी केह्ड़ी कोई डैस्टीनेशन दिक्खने आह्लियां ओह्दे बारे मिगी सनागे जी

अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा चलो शुक्रिया मैम धन्नबाद तुं'दा असें गी गाइड करने लेई मार्गदर्शन करने लेई ओके